بھائی اسٹوڈیو والے بات کر رہے ہیں آپ کیمرہ مین وہ ایک فنکشن تھا ہمارے یہاں اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی آپ کی ٹیم کی فنکشن ہے ایک شادی کا فنکشن ہے جی تو اس کے لیے ہمیں ویڈیو شوٹنگ کے لیے اور فوٹو گرافی کے لیے چاہیے ابھی دو دن میں ہے فنکشن فنکشن رات میں ہے فنکشن تو ویڈیو ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی میں کس کس ٹائپ کی سروسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں جی جی جی تو تو جو آپ کا جو یہ ایک لاکھ روپئے کا پورا ایک پیکیج ہے تو اس ایک لاکھ روپیہ یہ سب سے آپ کا ہائیسٹ ہے یا پھر اس سے کم یا اس سے زیادہ کا بھی ہے جی اچھا تو یہ ایک لاکھ والے میں آپ کیا کیا مہیا کراتے ہیں جی جی جی

الگ سے جی جی

اور جو ہم ہم اپنے فنکشن میں کچھ خاص مہمانوں کو بلا رہے ہیں تو ہم ہم ہمیں یہ بھی چاہیے کہ مہمانوں کے لیے خصوصی ایک کیمرہ مین ہو جو ان کی ویڈیو بنائے ان کے فوٹو کھینچے تو ایسا کیا اس پیکیج میں ہے ممکن ہو سکتا ہے جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک اور ڈرون کیمرے کا بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کیا تو یہ ایک ایک لاکھ والے پیکیج میں مل جائے گا ڈرون کیمرہ جی اوکے جی جی

جی جی جی فوٹو کا اچھی فوٹو آئے ویڈیو اچھی بنے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ